साढ़ै इत्थै बिजली दा कट्ट जेह्ड़ा ऐ बड़ा ऐ साढ़े फार्में गी बिजली कोई खास निं मिलदी ऐ की जे प्हाड़ी इलाके न इत्थै कोई इन्ने ओह् निं ऐ कोई ट्रैक्टर ट्रूक्टर चलदे निं इत्थै हल्ल गै चलदी ऐ हल्ल एह्दे आस्तै बिजली जेह्ड़ी बड़ी बिजली जेह्ड़ी बड़ी घट्ट चलदी ऐ असें ई इन्ना बिजली दा एह् ऐ कि असें बिजली कोला निं असें है कोई फायदा लेई सकदे अस ते इत्थै बिजली दा कट्ट गै बड़ा ऐ इत्थै असें रुट्टी खाना पौंदी ऐ उब्भी न्हेरै खाना पौंदी ऐ इत्थै कट्ट छे बजे शुरु होई जंदा जां अट्ठ नौ साड्ढे नौ बजे कट्ट रौंह्दा बिजली दा ते बाकी पंजाब साइड जाओ तुआंही बिजली दे बड़े फायदे न उत्थै ट्रैक्टर चलदे न मशीनां चलदियां मिल्लां चलदियां लोकें दियां लेकिन इत्थै साढ़े ग्रांऽ बिच मिल्लां शिल्लां कोई निं हैन साढ़ै देसी घराट होंदे न ओह् चलदे न आटा पींह्दे न लोक तैह्लूं खंदे न मक्कां दा आटा कनका दा आटा उब्भी कोई चीज पीह्ना प'वै ओह् घराटें च गै पींह्दे न जैदा इत्थै मशीनें दा कोई सोर्स है निं ऐ इत्थै की जे बिजली बड़ी घट्ट औंदी ऐ बिजली दा कोई इन्ना है निं सोर्स कि फार्मल कि ओह् बिजली देह्ङन इत्थै बिजली दा कोई खास निं ऐ कनैक्शन निं ऐ एह् हून बड्डा जेह्ड़ा